नमस्ते दीदी आइए अरे दीदी सब बढ़िया बोलिए बोलिए कैसे आना हुआ आपका जी जी बढ़िया एक नंबर और दीदी आप के यहाँ नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं है बाकि दीदी आप के यहाँ सब बढ़िया बढ़िया है दीदी ग्राहक बहुत ज़्यादा हैं तो आप आप बोलिए न आपको काम क्या था अच्छा अच्छा लकड़ी की बनवाना है या फ़िर अच्छा लकड़ी की बनवाना है न दीदी बिल्कुल बन जाएंगे आप बताइए कि किस डिज़ाइन में बनवाना है आपको देखिए दीदी मछली वाली डिज़ाइन में भी न आपको दो तीन प्रकार की डिज़ाइन मिल जाएगी जैसे मछलीयाँ बहुत प्रकार की होती हैं आप किस टाइप की मछलियों की डिज़ाइन बनाना पसंद करेंगी अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है दीदी ठीक है बना देंगे और यदि कुछ बनाना हो तो बता दीजिए आप अच्छा हैंगर हैंगर भी लकड़ी से बना हुआ ही चाहिए या फिर ऊन वुन वगैरह से बना हुआ चल जाएगा दीदी हैंगर में ऊन भी रहेगा और लकड़ी भी रहेगी हाँ सपोर्ट के लिए दीदी आपको उसमें डिज़ाइन में क्या चाहिए वो भी तो बता दीजिए आप है न आप बिल्कुल आपको वहाँ पर सात रंग मिल जाएंगे दीदी हमारे पास में सात रंग ही अवेलेबल हैं तो हम उसमें सात रंग का ऊन लगा देंगे ठीक है जी जी और यदि और कुछ बनाना हो तो दीदी वह भी बता दीजिए जल्दी

हाँ हैंडीक्राफ्ट वह तो हमारा काम ही हैंडीक्राफ्ट करना हाँ दीदी बोलो न

दीदी हमारे यहाँ तो सभी प्रकार के बनते है जैसे की आप को लकड़ी के घोड़े बनवाना हो या फिर लकड़ी की मछली बनाना हो अलग अलग तरीके से लकड़ी का कोई भी खिलौना वो वो हम आप को बना कर देंगे आप जो बोलेंगी न हम वो आपको बनाकर देंगे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो भी बन जाएगा दीदी टेंशन नहीं लो आप हाँ हाँ बन जाएगा न दीदी मैं कह रही थी कि आपको कितने बजट तक चाहिए

वो आप जो हैंगर की बात कर रहें हैं न दीदी वो हज़ार के ऊपर तो बनेगा ही हज़ार के ऊपर पंद्रह सौ के बीच बनेगा तो इसमें तो कोई कोम्प्रोमाईज़ होगा नहीं और जो आप फिशेस की बात की थी न दीदी वो आपको छः सौ से सात सौ सात सौ तक बनेगा उससे कम तो होगा नहीं तो आपके बजट में हैं या नहीं उस उस हिसाब से बता दीजिए आप थोड़ा कम दीदी थोड़ा कम तो सोचना पड़ेगा क्योंकि हमको जो हम प्रॉडक्ट यूज़ करते हैं हम जो ऊन यूज़ करते हैं लकड़ी यूज़ करते हैं वो थोड़ी महंगी आती है न तो इसलिए हमने बजट आपको सोच समझ कर ही बताया दीदी वैसे भी तो आप अपने ही हैं अब अपनों से क्या पैसे कमाना हाँ हाँ दीदी इसलिए मैं पहले ही सोच समझ कर बता दिया आपको बाकी यदि आपकी बात है तो ठीक है हम पचास दस कम कर देंगे और यह भी आपको अभी तो नहीं मिल पाएंगे क्योंकि अभी अभी तो बहुत सारे ऑर्डर पड़े हुए हैं मेरे पास में और अभी मैं बना भी रही हूँ आपको यदि चाहिए होगा तो मैं आपको एक सप्ताह के अंदर ये आपका दे सकती हूँ ठीक है ठीक है दीदी मैं आपको कल बताती हूँ कि आपका बनकर कब तक तैयार हो जाएगा मैं आपको कब तक दूँगी ठीक है दीदी